جب میں پہاڑوں پر گھومنے جاتی ہوں اپنی فیملی کے ساتھ تو مجھے وہاں کا منظر کھڑے ہو کر بہت اچھا لگتا ہے جب وہاں کا سورج جو ہے نکلتا ہے اور چھپتا ہے تو مجھے اس ٹائم کا جو ہے منظر بہت ہی اچھا لگتا ہے